हैलो हा छा मूंखे पॉलिसी बाज़ारि तां इहो नंबर मिलियो हो इंक़्वाइरी करण लाइ की हेल्थ इंशुरेंस प्रोडक्ट वठिणो हो मूंखे त हुनजे बारे में तव्हां ॿुधाइ सघंदा विस्तारु में हा हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी खपे मुंहिंजी एज आहे अठटीह

हा शादी शुदा हिकु हिकु बबू आहे मूंखे ऐं सते साले जो

अच्छा अच्छा न मूंखे सॼे परिवार लाइ खपे न बीमारीअ जी त हिस्ट्री कोन्हे

अच्छा ऐं परिवार लाइ अगरि मूंखे पंजनि ॼणनि जी गॾु खणणी हुजे जीअं हाणे मुंहिंजो ससु सहुरो मूंसा गॾु रहंदा आहिनि हुननि जी मुंहिंजो घोट मुंहिंजो पुट सॼी जॉइंट फैमिलीअ जी न ईंदी अच्छा अच्छा अलगि थी वेंदो त मां मतिलबु हाणे मुंहिंजे ससु सहुरे जी गॾु न निकिरींदी मूंसा हेल्थ पॉलिसी अच्छा हेल्थ इंशुरेंस अच्छा अच्छा अच्छा असांजी निकिरींदी ठीकु आहे हले त इनजो मतिलबु तव्हां वटि हिकु कमु हैलो हैलो आवाज़ अचे थो हा मां चवां थी की तव्हां हिकु के कम्पनी सां जुड़ियल आहियो की तव्हां वटि चङियूं कंपनियूं आहिनि ऐं असां सेलेक्ट था करे सघूं की असांखे कहिड़ो प्रीमियम खपे कहिड़ी कंपनी खपे अच्छा अच्छा स्टार ऐं न्यू इंडिअन अच्छा अच्छा ठीकु आहे त तव्हां अच्छा तव्हां वधीक प्रिफर प्रिफर कहिड़ी कंदा की असांखे एस अ कस्टमर कहिड़ी वठणु खपे अच्छा अच्छा हंड्रेड पर्सेंट त ईअं असांजे मतिलबु कहिं पर्टीकुलर हॉस्पिटल्स में ई हलंदा की उन्हनि जे मतिलबु लिस्टिंग कयलु आहे उन्हनि जी ठयल आहे लिस्ट

अच्छा अच्छा अच्छा ज़ीरो पेमेंट ते एंट्री मिलंदी मतिलबु असांखे कुझु कार्ड वगै़रह कैरी करिणो पवंदो हुन लाइ कार्ड गॾु खणी वञिणो पवंदो

अच्छा अच्छा

ठीकु आहे हले हले हले मां तव्हांखे थोरो घरु में डिस्कशन करे तव्हांखे मां वापिसि फोन कयां थी सर

अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ज़रूर ज़रूर मां तव्हांखां सभु डिटेल पुछांव थी कॉल करे हा हा हा त मां तव्हांखे इन लाइ पंहिंरियो घरु मां पुच्छा चवनि था हेल्थ स्टार जी वठो त मां तव्हांखां अॻियां सभु डिटेल्स पुछांव थी ठीकु आहे धन्यवाद थैंकयू महिरबानी